آپ کو اس صورت حال سے نکلنے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا اپنے گھر کے آرام کے علاوہ آپ کے پاس جگہی ذخیرہ ہو سکتا ہے جہاں آپ نے اپنے لائسنس کی اصل کاپی اسٹور کی ہو آپ کو اپنے کمپیوٹرس فائل کیبنٹ یا دیگر اسٹور ایریا میں چیک کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کی اصل کاپی نہ ہو تو آپ کو آپ کے ملکی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا انہیں فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر کے گم شدہ لائسنس کے بارے میں پوچھنا ہوگا ان کو فوری کا کام چھوڑیں جیسے میں آپ نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں زیادہ جانکاری فراہم کی ہے اور انہیں بتائیں کہ وہ جلد سے جلد اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس پیغام میں اپنے فون نمبر اور ای میل شامل کریں تا کہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی صورت فوری ہے تو آپ اپنے نزدیکی ڈجٹ لاکر